फुंखाफोरनि आंखालाव गोबां जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जानांगौ जायो जाय जेंनाफोरा जोंनि गथ'फोरखौहाय फरायनाय समाव गोबां बेबायदिनो जेंनायाव गोग्लैयो जों गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला फुंखाफोर फुंखाफोरा जाबाय दैनि फुंखा बेबायदिनो कारखानानि फुंखा आरो माखासे बेबायदिनो गथ'फोरनि गेलेग्रा बेसाद मुवाफोर आरो माखासे फरायनाय समाव नांगौ जानाय मुवाफोर बेफोर मुवा गैयिनि जुनैहाय जोङो गोबां बेबायदिनो जेंनायाव गोग्लैयो जाय जेंनाफोरजों जोंनि गथ'फोरा फरायनाय समाव गोबां माने जेंनायावहाय गोग्लैयो आरो जाय जेंनाफोरा जोंनि गथ'फोरनि गोसोखौहाय लोरबां खालामो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि फरायसालिफोराव आं साबसिन खालामनो लुबैनाय फुंखाफोरा बेनो जाहैबाय आं जेरैहाय गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जानाय आदार जों जानाय आदारखौ साखोन सिखोन खालामनांगोन आरो नैथियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि लोंनाय दै जों बेफोरखौ मोजां एबा साखोन सिखोनै साफायै जों लोंनांगोन आरो थामथियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि फरायसालिनि फरायग्रा खथा आरो जिरायग्रा जिरायग्रा मासि आरो फराय फरायनाय समाव नांगौ जानाय आरांगा बेफोरखौ जों मोजां खालामनांगोन आरोबाव फोरोंगिरियाबो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय मोजां मोजां आखल आखुनि जानांगोन आरो नांगौ रोखोमनि मुवा बेसादफोरजों गथ'फोरखौहाय फोरोंनो हानाय जानांगोन आरो जोंनि गथ'फ्रा गेलेनो लागैहाय मोजां मोजां माने फुंखाफोर एबा नांगौ जानाय बेसादफोरजोंहाय जोंनि गथ'फ्रा गेलेनानै जोंनि फरायनायाव दावगानो हानाय बेबायदि जा बेबायदि खालामनांगोन आरो जाय फुंखाफोरखौहाय जोङो सिगाङावहाय थाखानाय फुंखाफोरखौ जों साबसिनै बानायोब्ला मानोना जोंनि फरायसालिफोरा जौगागोन बेखायनो आं बुंनो सानो दि जोंनि फुंखाफोरनि आंखालाव गोबां जेंनाफोरजोंहाय मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो जों बेफोर जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखै एबा साबसिनै खालामनो थाखाय जाय फरायसालिफोरा साबसिनै खालामनो लुबैयो